गाय रखने छियै ओकरामे गो गोबर उठेलहुॅं भोरकऽ गोइठा ठोकलहुॅं अमारी भेल अमारी भए गेल तब ओहिपर अपन खाना बनेलहुॅं खाइ लए देलियै भुस्सा देलहुॅं कुट्टी देलहुॅं घट्ठा देलहुॅं आ माल खैलक तब गोबर भेल गोबर धए कऽ तकरबाद अपन उठापुठा कऽ गोइठा ठोकलहुॅं गोइठा ठोकि कऽ उहएपर खाना बनेलहुॅं अपनो आ मालोके घट्ठा बनबै छियै अपनो खाना बनबै छियै चाबल बनेलहुॅं दालि बनेलहुॅं पापड़ तिलौड़ी सब्जी सब बनेलहुॅं आ मालोके घट्ठा बनेलहुॅं मकइ गहूॅंम दुनू फेँट कऽ सेराएल तऽ मालोके खाइ लए देलहुॅं घास देलहुॅं कुट्टी इसब कैरि कऽ अपन दै छियै रौदामे नहि रक्खै छियै छाहरिमे रक्खै छियै पियास लगै छै पानि देखाइ देलहुॅं आओर खा साँझके खाना देलहुॅं भोर कऽ खाना देलहुॅं अपन उहएमे तीन बजे कऽ खाना अपन साँझ कऽ देलहुॅं गायके आ भोर कऽ उठलहुॅं सबेरे खाइ लए देलियै भोरबामे भोर कऽ उठल तऽ अपनो काम केलहुॅं गाइयो मालके अथी कैलहुॅं घट्ठा उट्ठा दए कए सबके मिलाइ कऽ उला कऽ दए दै छियै तब अपन अपन काममे लागल रहलहुॅं अपन घरबला काम केलहुॅं घट्ठा चोकर सब मिलाइ देलहुॅं ओकरबाद जाकऽ घरमे फेर भनसा कैलहुॅं

खानापीना बनेलहुॅं तऽ उहएमे अपन मालजाल खैलक पीलक अपनो खाइलए उठ बनैलहुॅं दस बजैत बजैत अपनो खाइ लै छी खाइ कऽ सुति रहलहुॅं तब उहए चुल्हापरमे बनेलहुॅं भात दालि सब्जी चाय पानि गरम कयलहुॅं भोरकऽ पीलहुॅं चाय बनबै छियै दूधबला नहियेँ ललका चाय बनेलहुॅं उहए पीलहुॅं अभी जेत्तेभी कोरोनाके बिमारी भेल छै की करतै लोग करोना उपलाइ गेलै हन दूधके चाह नहि बनेलियै ओ हमर गलत आर नहि दूध उठाइ कऽ सेन्टरमे दए देलहुॅं अभी गाय छै बिसकल सेन्टर नहि दै छियै दूध कतऽ चलै छी घरमे सदस्यभी खेलक पीलक दूध रोटी सेन्टरसे उठौना लेलौं खाइ छियै खेलौं पीलौं सएह